ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے علاقے میں کمیونٹی کمیونٹی رہنما ہمارے عزیز ہیں میری زندگی میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے تقریباً دس بارہ سال پہلے ہمارے علاقے میں لوگوں کے پاس تعلیم کی کمی تھی لیکن ان رہنما کی وجہ سے ہم لوگوں کی زندگی میں ایک بڑا ایک بہ ایک بہت اہم موڑ آیا جس میں ان ان کے مشورے سے وہاں پر تمام لوگوں کے تمام لوگوں کی مدد سے ایک اسکول کا قیام کیا گیا جس میں بچوں کی تعلیم کے لیے تعلیم کی اور اس کے علاوہ بچوں کی ضرورت کا تمام سامان موجود تھا اور ان صاحب کی وجہ سے ان صاحب کی وجہ سے میری زندگی کافی متاثر ہوئی اور میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوا کہ مجھے ان کے جیسا بننا ہے یا ان کے جیسی سوچ رکھنی ہے